फलकेँ उच्च स्तरके बनबय लेल गाछमे खसल पातसभकेँ साफ करब आ ओहि पातसभकेँ ओहि गाछेमे कनि थोड़ बहुत खदहा खूनिके ओहिमे दाबि देबै की होयत गाछके नीक अगिला बेरके एहिबेरके जेहन भेल फसल या जेहन होयत से तऽ जे पिछला बेर मेहनत केलहुँ तही हिसाबसँ होयत तऽ की होइत छै सभकेँ ई चाही जे सुन्दर उत्पादनके लेल गाछ वृक्ष तऽ अन्नदाता छियै ने फलदाता छी तऽ खाली ओकर उत्पादन लेबै आ सुविधा किछ नहि देबै तऽओकर सुविधा उएह छियै जे ई तऽ नहि छै एहिमे जे छै से आधुनिक खादसभ दऽ देबै जाहिसँ ओकर उत्पादन सही नहि रहए फसल जे छै से जे कहलहुँ जे कृत्रिम बनि जाए ओकरा जे बिना दवाइ दारूके खेती होइत छैक तऽ ओहिमे सुन्दरता ई भेल जे ओहिमे पौष्टिकता दियै यानि गाछ वृक्षके जे खसल जे पात छै ओकर जड़िमे भरी ओकरा दाबि दियै बरसात होयत स्वतः एहन खाद बनैत छै जे अहाँ देखबै अगिला बेर आम गाछ या लीचीक गाछ जे अछि आ कहलहुँ बगलमे ओल रोपने छी ओ ठीक ओकर दुगुना उत्पादन दैत छै तऽ फलके हमसभ बाजार करैत छी बच्चासभ अबैत रहैए पाकल फलके खाइत रहल गाछीमे जे छै से फूलसभ तऽ गामक लोकसभ सहजे तोड़ि लैत छथि तऽ अपन हुनकासभकेँ पूजामे सेहो सुविधा भेलै तऽ कहैत छै सभसँ पैघ चीज छियै दुआ ककरो आशीर्वाद लेनाय तऽ ककरो बच्चा यदि एकटा पाकल आम खा कऽ गेलै आ कहलकै जे माय आइ आम खेलहुँ हेँ तऽ कहलकै बिगड़लै नहि ने चोरौलही नहि ने यदि ओ स्वतः तोड़लकै तऽ इएह तऽ छियै गाम जाहिमे हमरासभ विकास तऽ अति विकास अन्धा भेल विकास ओकर दिश नहि बढ़ी आ फलकेँ समाजमे जकरा नहि छै ओकरो खुआबी आओर ओकरो खुअबैत छी तऽ इएह भेल गाछीमे उपजल फूल आ फलके पयवाके ओकर सेवाके अवसर